मा नै आङो ओरैनो दङ ए सारहैयो सारहैयो लाइयो

दे जायो जायो लां थांगोन बबे बिलोयाव ए दे दे बिदिबालाय थांनांगौहाय लायनांगौ ओमफ्राय ए दे लांगोन दे लांगोन होम्बालाय दाहाय सारहैनोसै नामा ए दे बिदिबालाय दिन मोजांआव सारहैनोसैहाय ए नायजायो थांजायो दैफ्रा बिसि गेदेर देरखो बिसिबां रानखो बिदिबालाय नायजागोन दे ए दे बिदिबालाय हा साबैसे लांनो मानसिखौलाय लानानैलाय लानायाथ' ना सारनायाव जेखाइ लांनोसै ख'बाइबो लांनोसै साम' लानो बाल्थिं लानोसै खांख्राय लानोबो बाल्थिं लांनोसै

ना सारनायाव नोङो नायाबो ज' दोनजायाना साम'जों खांख्रायजों आलदा आलदा दोन्नांगौ जायो दा लानानै थांजोबखानांगोन गासिबो ओंखामफ्रालाय ओंखाम लानानैसो संनानै लांनांगोन नामा ए औ दे बिदिबालाय एसे बुरजा बे लोगोफोरखौबो थिनखानोसै बुरजा लांनोसै लोगोफोरखौबो ओंखाम संना लांनोसै बिदिबालाय बुरजा लां माबाखानोसै दैबो लांखानोसै दै लोंनोबो नोंहाबो लाखा ओंखामखौ औ आंबो ओंखामबो ओंख्रिबो संनानै लाखानोसै बिदिबालाय लोगोफोरखौबो ओंखामबो ओंख्रिबो संनानै लाखानो थिननोसै बिदिबालाय कयथा टाइमाव थांनोबाल औ

आंनाव जेखाइबो दङ खबायबो दङ दा आङो जेखाइखौबो खबायखौबो लानानै थांनोसै ओमफ्राय बाल्थिं दंना गैयाबाल नोंनावलाय दे नोंनाव बाल्थिं दङबा बाल्थिंखौ गंनै लादोहाय ना मोनसे दोननोसै खांख्राय मोनसे दोननोसै दा नङाबा नाया गेब्लेजोबगोन हाय ज' दोनोबा ए दे बिदिबा गामोनहाय सान्दुं दुंबा सान्दुं गोसाबा लायनोसै नामा सारहैनोसै मानसि बुरजा लांनांगोनहाय थाब